ओ बेबायदिथ' बिजाब बाख्रिफोर जोंनि जायगायाव दंब्लाबो इन्सटिटिउसनाव दङ नाथाय एक्सट्रयै बेजों गैया आरखि दा आंनि जायगाखौ बुङोब्ला आङो बाक्सानि दा बाक्सायाव ओ जोंहा मोनसे एक्सट्रायै बा मोनसे ओ डिसट्रिक हिसाबै जोंहा लाइब्रेरि गैया आरखि आर बे लाइब्रेरिया थाब्ला जोंहा जोबोद मोजां जायो दा आङो ओ थाङो थांब्लाबो माने ओ बेलेगनि इउनिभारसिटि फोराव बा कलेजफोराव जि दङ बेखिनि फरायबोनाया आं बे बिजाब बाख्रिखौल' मोनबोदों आरखि एक्सट्रायै बिनि अनगायै आङो माने बिजाब बाख्रि जोंनियाव मोनाखै दा आंनियाव जि बिजाब दङ दा आङो न'आव जि बिजाब दङ बे बिजाबफोरा एकसुवेलि पारसिनेल लाइब्रेरि नङा बाट कालेकसन्स दं आरखि लाइब्रेरि माने जिहेथु आंना इसेबांबो बिजाब गैया माने जायखौ आं लाइब्रेरि बुंगोन आरखि आंहा दङ बिजाब दङ बिजाबफोर दङ नाथाय बे अनलि आंनि थाखाय बा फरायनो मोजां मोननानै बायनाय बे बिजाबफोरा दं आरखि जेरै ओ जर्जअर्वेलनि नाइनटिन एइटिसिक्स बेखौ आं फरायदोंमोन बा डा पावार अफ ओ

बा सोरनिबा जिउनि खौरां जेरै एडल्फ हिटलारनि मेइन कामफ बेफोरखौ आङो फरायदों बायदोङो आंनियाव दोङो बिजाबा बेजों लोगोसे ओ जेरै बांसिन अवेसटार्न लिटारेचारनि आं बायनो मोन्दों जेरै रेड टाइमफोर बा ओ मा होनो एखौ ओ ए टेले अफ टु सिटिस जायखौ माने जोङो अवर्लड अवार टुनि जोङो माबा एसे नुनो मोनो आरखि लेनस जेराव लुसि दङ केरेकटार हिसाबै बेयाव पेरिस आरो इंलेन्डनि ओ दावहानि मोनसे माबाखौ जों नुयो आरखि ओ बेजों लोगोसे माने ओ ओ गोबां बिजाब दंबावो जेरै माने ओ एसामिस बिजाबफोरखौ आं किसुमान फरायबोदोङो जेरै माने बखुर फुलेर दरे ओ जायखौ माने सासे साइनस सासे टिचारा माबोरै जानांगौ बा स्कुलाव टिचार हिसाबै नों माबोरै गथ'खौ लिड खालामनांगौ गाइड खालामनांगौ बेफोर बस्थुआ माने एस ए टिचार जायबा टिचार बा टिसिं जब मावो बे बिजाबखौ फरायनाया एसे गोनांथार आरोखि बखुर फुलर दरे ओ बेजों लोगोसे गोबां ओ बिजाबा ओरैनो बायदोङो ओ किसुमान ओ टेक्स्ट रिलेटेड बो दङ बा किसुमाना माने आवट अफ डा टेक्स्ट बेफोरबायदिबो दं आरखि आंनि मथे माने बिजाब बाख्रि बे इनाफ नङा बिजाब बाख्रि बुंना लानो बाट आं फरायनो मोननाय हिसाबै इखिनियाव जिखिनि आङो गियान मोनबोदोङो बे दा सोलिफुनायजों मिलायो आरोखि जेरै हमना ला फुराना जों माबाखौ नायो हमना ला एभरिमेनफोर जों जि बिजाब एभरिमेना दा एन'निमास राइटारनि सासेनि दा बेफोर बिजाबफोरखौ जोङो दङ आरखि आंनियाव दङ खिन्थु बेफोरो ओ आंनि हिसाबै माने मोनसे बिजाब बाख्रि पारसनेलाव नांबावगौ आरखि आं आरबाव बिजाब बायबावगोन बेखौ आं निजे सानो ओ नुनायमानि जों हानायमानि बिजाबखौ बायनांगौ बिजाबनि समान जोंहा ओ मोजां लोगो गैया आरखि दा बेजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे ओ साननाया मा जोंहा एस ए डिसट्रिक बाक्सा डिसट्रिकआव जोंहा बाक्सा डिसट्रिकनि मोनसे लाइब्रेरि नांगौ आरखि बे जेरावखियानो जाया मानो मोनसे एक्स्ट्रा डिसट्रिक मोनसे लाइब्रेरि नांगौ डिसट्रिक लाइब्रेरि हिसाबै जोंहा गैया दा बेयाव मा जायो जोंहा जिहेथु निउकामार्स दा निउकामार्सा जाहैबाय मा गोदान जुगनि गथ'फोर दा बे गोदान जुगनि गथ'फोरा माने जोंबादि भकेसिनेल एबा जोंबायदि बिजाब फरायनानै बिसोरो इसेबां टाइम खाथायला आरोखि दा डिसट्रिक लाइब्रेरि आव गोदान ओ इन'भेसन बा गोदान मुगानि हिसाबै जोंहा माने गोदान आदब खयदा जेरै हमना ला ओ इ लाइब्रेरि इलेकट्र'निक लाइब्रेरि एबा जोंहा ओ अपेक दङ फ्लेटफर्म्स दङ प्लेस्टर दङ बेफोरखौ जों जेरै लाबनो हायोब्ला अब्ला माने जों निजेबो स्टर खालामनो हायो लोगोसे बेजों माने मा गुबुननिखौबो माने जों बोनानै नायनो हायो बा बेखौ जों बाहायनो हायो आरखि दा बेफोर बुस्थुखौ जों माने मा जुदि डिसट्रिक हिसाबै बा मोनसे आनसलिगाव बा मोनसे डिसट्रिकआवनो मोनब्रै मोनबा जुदि लाइब्रेरि जों खुलिनो हायोब्ला अब्ला खाथियाव थानाय इन्सटिटिउसनफोराबो खाबु मोनो होनना आं सानो लोगोसे जिखिनि फरायसाफोर दङ जायफोर माने कलेजखौ बहुद गोबां जायफोर ग्रेजुवेसननि उनाव कमप्लिट खालामा बा बिसोरो इउनिभारसिटि फराया बिसोरबो माने मा फरायनो खाबु मोनो आरखि आरो जायनि जाहोनाव माने मा जोंहा बिजाबजों जुदि मुखुब जाना थायोब्ला अब्ला माने बाहेराव जोंहा गुबुन माबायाव जोंहा ओ गाज्रि जि आबहावा सोरजिदों बेफोरो माने लासै लासैनो जोबलांगोन होनना आं सानो आरखि आरो बिखायनो माने मा आंनि हिसाबै मोनसे डिसट्रिकआव माने मा मोनसे मोननैल' नङा मोनथाम मोनब्रैबो मोनो माने डिसट्रिक लाइब्रेरि जों खुलिनो हानांगौब्ला सोरखारनिफ्रायबो हरनांगौ आं होनना सानो आरखि